اوپو اے ففٹی ٹو ابھی یہ فون میں نے نو ہزار کا خریدا ہے پر نو ہزار میں مجھے کچھ اچھا رسپونس نہیں ملا اس فون کا زیادہ خرابیاں ہیں اس میں ڈسپلے اچھے نہیں ہے اس کی بیٹری پیک اپ بھی اچھا نہیں ہے کیمرہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیمرہ میں نائٹ میں فوٹو لئے میں نے پر نائٹ میں اس کے فوٹو کیمرے سے ٹھیک نہیں آ رہے بالکل دھندلے آ رہے ہیں دھندلے بالکل اور اس کی پروسیسر بہت ہلکا ہے ٹچ بھی ٹھیک نہیں ہے زیادہ اچھا فون نہیں ہے نو ہزار کے رینج میں